स्थानीय कलाकार कई तरीक़ों से अपने राज्य और कला और संस्कृति को बचा के रखते हैं जैसे कि कई बार क्या होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ही संस्कृति और अपनी ही कलाओं की व्याख्या करते हैं वो अपनाते हैं ना कि पश्चिमी देश की संस्कृति को अपनाते हैं ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि वो करते हैं दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि वो लोगों को कई माध्यमों से अपनी कलाकृतियों के बारे में बताते हैं जैसे कि कई बार वो रोड किनारे एक छोटा सा तंबू लगाते हैं या फिर कई बार कई बड़े मेलों में जाते हैं उन मेलों में अपना एक छोटा सा तंबू लगाते हैं वो उसमें वो अपनी कलाकृतियाँ रखते हैं अपनी संस्कृतियों की व्याख्या करते हैं इस तरह से वो करते हैं और साथ ही साथ हमारी सरकार है वो भी इस चीज़ में काफ़ी मदद करती है उनको पैसे देती है अपनी कलाकृति बढ़ाने के लिए अपनी संस्कृति बचाने के लिए जैसे कि वो उनकी मदद करती है वो ऐसे मदद करती हैं कि जो हमारी चीज़ें हैं उनको बाहरी देशों में या एक कहना चाहिए बहुत बड़े रूप में कार्यक्रम किया जाता है जहाँ से देश विदेश के लोग आते हैं और उस कला कलाकृतियों को देखते हैं समझते हैं और अपनाते हैं तो इस वजह से जो हमारे स्थानीय कलाकार होते हैं उनका बहुत बड़े रूप में व्याख्या की जाती है और अभी जैसे कि हमारे जो अंबानी हैं हमारे देश के तो उन्होंने भी एक छोटा एक छोटा नहीं माफ़ करिए बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था जिस में उन्होंने अलग अलग प्रान्त से अलग अलग कलाकृतियों का वहाँ पर बताया था उन लोगों को बुलाया था दिखाया था वो तो इस तरीक़े से काफ़ी हमारी जो संस्कृति है वो संरक्षित की जा सकती है